कला साढ़ी जेह्ड़ी कला ऐ एह् साढ़े जीवन च इस गल्ला इम्पार्टेंट ऐ इस गल्ला एह् महत्वपुर्ण चीज़ ऐ की जेल्लै अस अपने समाज कन्नै जुड़ने दी बहोत जादा मदद करदा ऐ अस अपने समाज़ गी आर्ट कन्नै अच्छे तरीके कन्नै पहचानी सकने की साढ़े देश बिच साढ़े जेह्ड़े लोग न उनें साढ़े ताहीं किन्नियां लड़ाइयां लड़ियां होर किस हिसाब नाल लड़ियां ते ओह्दे आस्तै इक्क अच्छा प्लेटफार्म ऐ आर्ट जेह्दे कन्नै अस अपनी भारती संस्कृति गी अच्छे टाईम आने उप्पर जानी सकने जियां की साढ़ी बसोहली पेंटिंग मशहूर ऐ जो कि असेंगी केह् सखांदी केह् रंग केह् रूप ते एह्बी सखांदी की जियां भारतीय ट्रडीशन दी जेह्ड़ी साढ़ी ऐ साढ़े डोगरी सूट न जेह्ड़े साढ़े डोगरी सूट न ओह् असेंगी एह् सखांदे की असें भारती संस्कृति च रेहियै असें कियां इसी अग्गें बढ़ाना ऐ साढ़ी समाज़ दी पहचान ऐ ते अगर आर्ट निं होग अगर साढ़ी पहचान निं होग ते अस कियां जानी सकने की साढ़ा देश जेह्ड़ा ओह् किन्ना भाग्यशाली हा साढ़े बिच केह् केह् महान लोग हे जिनें साढ़े ताहीं लड़ाइयां लड़ियां किस तरीकै कन्नै लड़ियां साढ़े हिंदु फेस्टीवल बी इक्क आर्ट बिच गै आंदे जियां की साढ़े हिंदु फेस्टीवल च साढ़े भारती संस्कृति बिच दिवाली की दिवाली क्युं बनाई जंदी साढ़े जेह्ड़े मोरल लोग हे जेह्ड़े की मतलब की जियां अस भगवान कन्नै जुड़े दे लोग हे क्यों जुड़े दे साढ़ी आस्था केह् ऐ उसी बी अस इक्क आर्ट बिच फ्रेम करियै सारें अग्गें प्रस्तुत करी सकने एह्बी सोसायटी दा इक्क बड़ा जादा हेल्पफुल होर बड़ी जादा अस सोसायटी गी अच्छे तरीके कन्नै परिवर्तन लेआई सकने अगर अस अपनी इस जगह गी अगर अस अपनी आर्ट गी भुल्ली जाह्गे ते अस अपनी आने आह्ली जनरेशन गी नेईं सनाई सकने की साढ़े समाज बिच केह् केह् हा जियां की साढ़ी भारतीय जनानियां जेह्ड़ियां महिलां न ओह् कियां क बिन्ने बनांदियां हियां कियां कियां छोटी छोटी बाहरियां बनांदियां हियां ते तुस साढ़े दिवारें च दिक्खो की साढ़े जेह्ड़े दिवारें बिच किन्नी सोह्नी सोह्नी उनें चीज़ां बनाई दियां होंदियां हियां एह्बी साढ़ी भारतीय डोगरी दी पहचान ऐ ते साढ़ी अगर पहचान ई खतम होई जाह्गी ते साढ़ी जेह्ड़ी अज्ज दी जनरेशन ऐ उन्ने केह् सिक्खना ते साढ़े जेह्ड़ी महत्वपुर्ण चीज़ां जेह्ड़ा परिवर्तन ऐ ओह् ओल्लै ई होई सकदा जेल्लै साढ़ी मोरल वेल्यू जेल्लै साढ़े समाज दी एह् चीज़ां न जेह्ड़ियां अग्गें जाह्गियां ओह् साढ़े बच्चे जेह्के सोसायटी बिच सिक्खी पागे इस गल्ला जेह्की साढ़े समाज गी अच्छा बनाने आस्तै असें इस चीज़ा गी अग्गें लेइयै बी जाना जियां की हून साढ़ी गौरमेंट डिपार्टमेंट नै बड़ी जादा एग्ज़ीविशन लाई जंदियां जेह्दे बिच साढ़ी जनानियां अज्ज बी रूरल जेह्ड़ी साढ़ी जनानियां न ओह् उत्थें एग्ज़ीविशन लांदियां न सनांदियां न की जेह्ड़ी हत्थें कन्नै बनी दियां चीज़ां हियां ओह् कियां बनाई जंदियां हियां अज्ज लोग जेह्ड़ी हत्थें कन्नै चीज़ा बनाई दियां ओह् भुल्लदे जा दे न उनें ई एह् निं पता ऐ की एह् साढ़े देश दी इक्क पहचान ऐ होर असें इसी अग्गें बी लेइयै जाना ऐ जियां पुराने जमानै च साढ़ी जनानियां न जेह्ड़ियां महिलाऐं न जेह्ड़ियां बजुर्ग ओह् दिक्खो तुस डोगरी सूट पांदे हे सुत्थन पांदे हे जिसी अस आक्खनै सुत्थन पांदे हे ते दिक्खो उंदी इक्क पहचान ही अज्ज जेह्के साढ़े देश दे लोग न ओह् इसी खोंदे जा दे होर इस पहचान गी कुदै ना कुदै भुल्लदे जा दे ते असें इस पहचान गी जीवंत रक्ऱखने ताहीं हर स्कूल हर जगह हर ग्रांऽ बिच इक्क छोटी छोटी जेही जेह्ड़ियां हैन ओह् प्रस्तुत करनियां अपनी इक्क जेह्ड़ी साढ़ी आर्ट न देश दा भविष्य ऐ उसी जीवंत रक्खनै ताहीं ते असें एह् विश्वास दिलाना की अस सोसायटी गी कियां मदद करगे छोटे छोटे जियां की साढ़े फेस्टीवल होंदे रौहंदे ओह् चलदे रौह्ने चाहिदे जियां की साढ़े इत्थें रामलीला होंदियां हियां कीऽ होंदियां हियां की के ओह् किन्ने किन्ने जेह्ड़े साढ़े ओह् हे राजे म्हराजे हे उन्ने साढ़े ताहीं किन्ना किश कीता अज्ज अस उस चीज़ गी भुल्ली चुक्के दे इक्क जेह्का एह् आर्ट ऐ एह् सोसायटी गी उप्पर लेई जाने आस्तै एह् चीज़ां होंदी रौहनी चाही दियां ता की साढ़े देश दा जिन्ने बी लोग न ओह् टेक्नोलॉज़ी दे कन्नै अग्गें बधा दे ते इस चीज़ गी भुल्ला दे ते असें कोशिश करनी की साढ़ा एह् जेह्ड़ा आर्ट ऐ एह् जीवित रवै एह्दे समें समें बिच स्कूल जेह्ड़े नुहाड़े तरीके कन्नै कम्पीटिशन होंदे रौह्ने चाहिदे साढ़ी जेह्ड़ी पहचान ऐ साढ़े डोगरा कल्चर बिच साढ़े राजमां चौल जेह्ड़े बड़े जादा न ओह्बी स्काईब होने चाहिदे न ते ताकी साढ़े इद्धर दे जेह्ड़े देश दे लोग न ओह्बी एह्दे कन्नै जुड़े दे रौहन ते साढ़े आर्ट ते साढ़ी सोसायटी गी कुदै ना कुदै उप्पर लैने ताहीं चलदे रौहन इस गल्ला असें एह् कोशिश करनी की अपनी सोसायटी गी बहोत अच्छा बनाने ताहीं इक्क दूऐ कन्नै जुड़ना साढ़े ग्रांऽ साढ़े शैह्र मतलब की साढ़े जिन्ने बी लोग न एह् इक्क दूऐ दी जेह्ड़ी बी मशहूर चीज़ां न उसी उप्पर लेइयै आना चाहे ओह् पेंटिंग दे थ्रू ऐ चाहे ओह् आर्ट एंड क्रॉफ्ट दे थ्रू ऐ ताकी साढ़े समाज गी इक्क प्रैक्टिकल चीज़ां मिलदियां रौहन ते उस चीज़ गी अग्गें बधांदे रौहन अग्गें लैंदे रौहन होर ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा ऐ इनें सारीं चीज़ें गी अपनी चीज़ें गी अग्गें लेइयै स्टेज़ उप्पर लेइयै परफार्म करदे रवो